بہار میں اردو زبان بہت اعلیٰ ہے بہار کے اندر اردو پڑھنے والے بہت ایک سے ایک شاعری گزرے ہیں بہار کے اندر اردو پرھنے والے لوگ بہت اچھے ہیں اور ہم لوگ بھی اردو میں بہت پڑھائی کی ہیں اور اردو ایک ایسی تہذیب ہے جو ہمیں اور ہماری قوم کو بچا کر رکھی ہے اردو میں وہ چیز ہے جو ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور بہار کے اندر ویسے اردو کا بہت اعلیٰ مقام ہے بہار کے اندر لوگ اردو بہت پسند کرتے ہیں بہار اور اردو میں ہم لوگ دہلی میں ہم گئے اردو میں جاتے ہوئے تو پھر ایسے اردو مقام بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ اردو میں بات کرتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں بہت مزا آتا ہے اردو میں